मेरा नांऽ सपना ऐ ते अ'ऊं भुगतेआन ग्रांऽ च रौह्ने आह्ली आं ते मेरा जन्म बी उत्थै गै होएआ ते पैह्लें में पढ़ी गै इक प्राईमरी स्कूल च उत्थै में पञमीं कीती भी अ'ऊं इक मिडिल स्कूल च गेईं उत्थै में अठमीं कीती ते भी अ'ऊं आई चनूनता ग्रांऽ बिच उत्थै मेरी बाह्रमीं होई ते ओह्दे कोला बाद च अऊं कॉलेज बिच आई इसलै अऊं ग्रैजूएशन करा नी आं ते मेरे कालेज दा नांऽ ऐ गौरमेंट कालेज फार वूमैन उधमपुर ते हून अ'ऊं तुसें गी सनान्नी आं कि मेरी फैमिली किस तरह दी ऐ होर कि मिगी कनेही लगदी अपनी परोआर ते मेरे परोआर बिच मेरी मम्मी भापा दादी भाई भैन सारे लोग ऐ ते मिगी साढ़े च अपनी मम्मी बड़ी शैल लगदी ऐ ते ओह् सवेरे उठियै रुट्टी बनाइयै ते खलाइयै ते कालेज भेजदियां न ते हून सनान्नी आं अपने भापै दे बारे च मेरे भापा मेरे लेई बहुत किश ऐं बहुत ते में तुसें गी सनान्नी आं कि मेरे भाई बहुत जैदा शतान ऐ ते उं'दे बारे च में तुसें गी सनाई निं सकदी कि ओह् किस तरह दे हैन मेरी बिल्कुल बी गल्ल निं मनदे हैन ते अ'ऊं केह् सनांऽ तुसें गी ओह्दे बारे च ते हून अ'ऊं तुसें गी सनान्नी कि मेरी दादी मेरी दादी कुसै गी बी असें गी बाह्र निं जान दिंदियां हैन ओह् उ'नें गी लगदा क मेरे जागत अजें निक्के निक्के न अजें इ'नें नेईं जाना बाह्र एह् अपना आप आपूं नेईं संभाली सकदे न ते हून अ'ऊं तुसें गी सनान्नी आं अपने दोस्तें दे बारे च ते मेरे दोस्त मेरे लेई मेरे आस्तै बहुत किश न ते मेरी मतलब मेरी हर इक चीज बिच हर इक गल्ल बिच मदद करदे न ते मिगी बहुत पसंद बी हैन ते हून बस